आबाद मावनायनि बिथिङावथ' आं बांसिन साबसिन मोजां मोननाया मायखौनो होनजाबाय मानो माया गायनानै दोनब्लानो जेबो खालामनाङै बायदि जाखायो नालाय बे दैज्लां समावथ बयबो गायखायोआनो मायखौ ओंखायनो बांद्राय जेबो जोथोन लानाङा बायदि जायो आरो माने गायना दोनब्लानो जाखायो माने गाव एखा हानायफोरजोंनो हाग्रा मोनसे मोननैयाबो थैलांखायो नालाय ओंखायनो आङो आबाद मावनाय बिथिङाव मायखौनो साबसिन मावनानै गोजोननाय मोनो आरो माने जोसा मायब्रा बेफोरबायदिफोरखौ गायोब्लाबो एसे फाननानै एसे बांसिन फैसा मोनो मायब्राखौ जेरैहाय जोंना बर'फोरनाथ' दमासि समावहाय बिदिनो बयहाबो सौराय फिथा बेफोरबायदिहाय जायो नालाय मायब्रा मायब्राजों आरो जोसाखौबो बिदिनो मानि थाखाय दाम बांसिन जायो जोसाया मा मा प्रफित माने माबा मोनसे गुन दं नामाथाय आंबो बेखौहाय मोजाङै मिन्थिया होमब्लाबो जोसा मायरंआ दाम बांसिन जायोनालाय ओंखायनो आङो माने आबाद होनोब्ला बे माय गायनायखौनो साबसिन मोननाय बायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो दस्रा दस्रा आबादफोरावबो मुलाम्फा थायो जेरैहाय लाफा मैगंफोर बा बेसर मैगंफोर बेफोरखौ बोथोरनि गिबि गिबियाव दिहुनब्लाथाइ माने फाननानै जोङो फैसा मुलाम्फा मोननाय जायो नालाय ओंखायनो बेफोरखौबो मोजां मोनो आरो जों ओमफ्राय बिदिनो आबाद मावनायावथ आलुफोरबो जों आबादारिया नालाय जेनेबा आलुफोर गायो बिदिनो आलुफोरखौबो एसे बोथोरनि गिबियावनो गायनानै थाब दिहुननो हायोब्ला बांसिन जेनेबा बेसेन बांसिन मोनो नालाय बेखौबो बिदिनो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बिदिनो आलुवावथ' जोगोनारबो ओरैनो थुफाला बायना होब्लानो थायमा बायखायो जोगोनाराथ' बे आलु जेनेबा आलु गायनाय समावनो जोगोनार बेगरखौ होफानानै होयोब्ला आरो ओमफ्राय बिदिनो बेसर फुहैनाय टाइमावबो बेसरखौ बेगरबो फाननो मोनो नालाय बिलाइयाबो जाजायो बेसरनिया बेगराबो फानजायो आरो बेगर दिहुननानैबो ओमफ्राय बिदिनो जों बे मुसुर दालिखौबो जोङो माबा हालेवनानै जेनेबा बिफोरो मेसेंनि आबाद जाहैबाय आरो माने मा होनो बिदिखौ

माने खुबैना दोनब्लानो मोनो आरो बियो बिखौहाय जोङो खुबैना दोनब्लानो जाखायो बेयो